ہاں اس بار مجھے جب میں دہلی سے بہار یعنی پورنیہ آ رہا تھا تو مجھے یہ موقع ملا ٹرین پر پڑھنے کا چونکہ ٹرین سترہ کو میں نکلا تھا ڈہلی سے اور انیس کو میرا اگزام ہونا تھا میں پورا راستہ پڑھتا ہی رہا اور اگزام کی فکر ہونے کی وجہ سے مطالعہ ہی کرتا رہا یا پھر پڑھائی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہے تو میں نے ان تمام اوقات کا بہت ہی بہتر استعمال کیا اور بہت ساری چیزیں سفر اس آٹھ اٹھارہ گھنٹے کی سفر میں ہم نے پڑھ لی اور سیکھ لی تھی بلکہ بہت ساری چیزوں کو یاد بھی کر لیا تھا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ حالانکہ اس سے پہلے کے سفروں میں میں نے تھوڑے بہت مطالعے کیے تھے لیکن اس بار میں مستقل اٹھارہ گھنٹے میں سے دس گھنٹے میں پڑھتا ہی رہا ٹرین کے اس سفر میں